हय आमचे कडेन एक पुस्तकाचें कपाट आसा आनी आमचे कडेन एक टीवी आसा म्हज्यो आवडी म्हणजे कांय पुस्तकां वाचप वा सिनेमा पळोवप किंवा एकादो टीवी वयलो संस्कार देणारो कार्यक्रम आसत जर तो पळोवप अशें आमी कुटुंबातले सगळे जाण अतू हांव वैयक्तीक दृश्ट्या

आतां हातूंत आवडटा कितें म्हणशीत जाल्यार स्वताचो जो स्वभाव स्वभाव जाल्लो आसता पळय किंवा स्वताचे कुटुंबांतले संस्कार मेळून जो स्वभाव तयार जाल्लो आसता त्या प्रमाणें मनीस आपल्या आवडी जोपासता आनी उदारणार्थ हांव वाचलें जाल्यार पुस्तक श्यामचे आई पुस्तक वाचतलों किद्याक हातुंतल्यान आवय बद्दलचे संस्कार जे आसता ते म्हाका मेळटात श्री कृष्णा बद्दल जी कादंबरी ती हांवें वाचली रामायण महाभारत अशींय वाचलीं कारण संस्कारीत कुटुंबांत जल्मल्ल्यान संस्कारीत पुस्तकां वाचप अशेंच म्हाका आवडटा तशेंच सिनेमात सुद्दां पळयतना ऐतिहासीक सिनेमा आतां तर ते खूब प्रमाणान आयल्ले आसात त्यामुळे तेंवूय पळोवपाक म्हाका आवडटात आनी उगीच मनाक नासताना हांसोवंक लायणारे मनान नासताना उगीच भलतें सलतें अशे टीवी शो हांव पळोवंक वचाना तातूंत वेळ फुकट वता एक तर आनी मनाची शांतता बिगडटा म्हणून जे गोश्टी मनाक शांतता दितल्यो अशाच तरेच्यो हांव टीवी शो हे पळयतां आनी तशींच त्याच प पद्दतीन म्हाका आवड म्हजी ही हांव जोपासतां